जी कहिए जी मैम आप का बजट क्या है उस हिसाब से हम बताएंगे आप को कि कौन सी सही हैं और कौन सी नहीं वैसे से तो बजट के हिसाब से मैं बता देती आप का थोड़ा सा आप मुझे बता दें आइडीआ तो मैं उस हिसाब से बता दूँ ओके मैम तो नाइन्टी फाइव थाउजेंड के अराउंड पड़ेगा टी वी एस का स्कूटी है बढ़िया है मतलब ऐवरेज भी सही देता है और आप के हिसाब से कम्फर्टेबल भी रहेगा आप को मतलब लॉन्ग रूट के लिए ऐसा मानो एक्चुअल जो स्कूटीज़ मे होती है नो मैम जी बिल्कुल ई एम आई ऐसा है कि वैसे तो आप के बजट के हिसाब से जैसा आपने बताया कि आप को नाइन्टी फाइव अराउंड चल जाएगा इसका जैसा है तो उसके अकॉर्डिंग ऐट थाउजेंड और फाइव थाउजेंड टेन थाउजेंड ऐसा मतलब मन्थ के हिसाब से आप को कितने मन्थ में कम्प्लीट करना है ऐसा

फ्री सर्विसिंग जी मैम वो तो मैं आप को बता दूँगी उसी टाइम पर जब आप लेंगे हाँ ओके मैम ठीक है वैसे तो होगा स्टॉक में नहीं ओके मैम